जोंनि जायगायावथ' बिराद गिदिर गिदिर मन्दिर दङ बिदिनो कामाक्या मन्दिर आरो ब'ग्रिबारि फाग्लाबाबा बिदिनो बेरायथाव बेरायथाव मोजां मोजां मन्दिर दङ ओमफ्राय बे मा होनो खामाख्याफोरखौथ' आं नुवाखै ब'ग्रिबारियाव थाङोमोन जों गोदो सिख्लायावबो मेरला थांदों बेरायहैदों ओमफ्राय नै दाबो थाङो नै दाख्लै थांनाय बैसागावबो थांदों थांनानै बिदिनो मोजां मोनो बेरायथाव मेरला जायगा मोजां मोजां जेन'बा मोजां मोनना मोजां मोनो थांनानै बिदिनो पुजा पानि होबा होखांबा बिदिनो गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरोना बैदिनो आरो फाग्लाबाबायावबो थाङो बेवबो बेवबोथ' जोंनि बे लकेल नि क'क्राझारनि लखेल खा जाहैबाय ओरैनो समबार बारायबाथाय ओरैनो थांनाय जाखायो आरो ओमफ्राय बे ब'ग्रिबारि बायदिफ्राव बिदिनो बोसोराव खनसे थाङो गोसोफोरखौ मोजां मोनो कामाक्याफोरावथ' बेरायहैनो मोनाखै बेनो आरो